हेलो गुड आफ्टरनून मैम जी बिल्कुल मैम

कौन सी मैम जी मैम वह फिल्म तो हाउसफुल जा रही है और उसकी टिकट मिलना बहुत मुश्किल है आपको कब की टिकट चाहिए नहीं मैम आज तो नहीं मिल पाएगी टिकट क्योंकि आज पूरा फुल हाउस चल रहा है है ना तो इसलिए आप मैम यहाँ कोई टिकट तो कैंसिल नहीं करवाता है मैम और फुल हाउस जा रही है और बिलकुल टिकट मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है मैम आप आगे के दिनों में से कोई भी दिन बुक करवा लीजिए मैम आज की शो की तो मतलब पॉसिबल नहीं है मैम मैम और कोई फिल्म देख लीजिए मैम दो तीन फ़िल्म और लगी हैं मैम नहीं न मैम आप दूसरी फ़िल्म देख लीजिए आज और अभी किसी का भाई किसी की जान आधी फ़िल्म देख लीजिए इस बीच में जी नहीं मैम पर आज की तो टिकट बुक होना बहुत पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डे नाइट पूरा फुल जा रहा है फुल हाउस जा रहा है मैम और वह फिल्म की टिकट बुक मुश्किल से ही मिल रही है है ना और आपको पहले से ही एक दिन पहले से ही बुक करवाना पड़ता है कुछ दिन पहले आप बुक करते आप पहले ही बिल पर कर दीजिए तो आपको मतलब टिकट मिल जाएगी पर अभी तो मुश्किल है कि आप उसी दिन बुक करवाए और उसी दिन टिकट आपको मिले जी जी मैम मैं आपको थोड़ा पता लगा कर बताती हूँ मैम थैंक यू मैम